एक लाख निन्यानबे हजार दो सौ पचपन इक्यावन हजार छः सौ पचास इक्यानबे हजार नौ सौ पचहत्तर चालीस हजार दो सौ नब्बे इकतालीस हजार नौ सौ नब्बे